میں نے ایک بار کشمیر کا سفر کیا اور اس میں قدرتی بہت سے ایسے چیز ہیں کہ بتائے بتانا بھی کم پڑ جائے گا اگر ٹائم دیکھا جائے تو بہت کم ہے تو وہاں قدرتی ایک تو برف ہوتے ہیں بہت پورے پورے تالاب ایسے پچ جیسے بن جاتے ہیں جیسے زمین چٹان بنی ہوئی جب ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ تو پورا ایسے ہی ہو جاتا ہے ایک دم چٹان جیسے اور وہاں ہر طریقے کی مطلب کہ کاجو بادام کشمش جو بھی مطلب کہ پھل فروٹ بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں اخروٹ میں نے وہاں کھایا بہت دو تین طریقے کے کوالٹی کے ہوتے ہیں بہت نرم بھی بہت سخت اور کیا کہتے ہیں سیب عجیب عجیب کلر کے اور مطلب کہ چھوٹے بھی بڑے بھی جیسے کہ یہاں لکھنؤ کا ملیح آباد کا آم ہے مشہور اسی طرح وہاں کے سیب وغیرہ وغیرہ ہیں اور اسی طرح وہاں دیکھا گیا ٹھنڈی میں برفباری تو ہوتی ہے مطلب کہ پورے پورے پچ بن جاتی ہیں مطلب کہ وہاں بچے لوگ جو وہاں کے کیا کہتے ہیں تالاب وغیرہ وغیرہ ہیں اس پر بچے لوگ گیند کھیلتے ہیں گیند بیٹ کھیلتے ہیں تالاب پر اور ان کے گھر میں ایک عجیب ہی نقشہ بنائے رہتے ہیں ایک دم کیونکہ برف ایسے گرے اور کہیں جانا وانا ہوتا ہے پانی وہاں جم جاتا ہے یہ سب دیکھنے ملا وہاں اور بھی بہت سامان دیکھنے کے لیے اور ہریالی ان کے گھر میں رہتی ہے ہمیشہ گھر دیکھا جائے تو گھر کے اندر ہمیشہ ہریالی کی زمین لگائے رہتا ہے مطلب گھاس پھوس لگائے رہتا ہے اور اس طرح کے بہت سی اچھی چیزیں ہیں وہاں پہ تو میں نے دیکھا اور اچھا بھی لگا وہاں جانے پر بہت اچھا لگا